ہاں میں نے ڈرائنگ کلاس لی ہے اور اس کا تجربہ کافی زیادہ اچھا رہا اور یہ ڈرائنگ کلاس میں نے اپنی اسکول میں لی تھی جوکہ ہمارے اسکول میں آفر آیا تھا سبھی بچوں کے لیے ڈرائنگ کلاس کا فری کلاسز ہوتی تھی ہمارے اسکول میں ڈرائنگ کی اور جب یہ ڈرائنگ مجھے ویسے تو ڈرائنگ کرنے میں اتنا کچھ انٹرسٹ نہیں تھا لیکن جب یہ آفر آیا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو ایک بار ٹرائی کرنے میں تو کچھ جا نہیں رہا ہے اس لیے میں نے پھر یہ ڈرائنگ کلاس اٹینڈ کی اور وہ ساری کلاسز میں نے اٹینڈ کری جب جب لگتی تھی حالانکہ ہر ایک دن ہماری ڈرائنگ کلاس لگتی تھی ہر دن ایک پیریئڈ ہمارا لگتا تھا ڈرائنگ کلاس کا جوکہ کافی اچھا رہا کیونکہ ہماری کلاس میں ہر چیز کے بارے میں بہت اچھے سے بتایا جاتا تھا چھوٹے چھوٹے اسٹیپس کافی اچھے سے بتائے جاتے تھے ہم نے سب سے پہلے وہاں پر اس کے اسکیچنگ سیکھی پینسل سے اسکیچ بنانا کہ سب سے پہلے ڈرائنگ کیسے بنائی جاتی ہے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس بنانی سیکھی تھی اسٹیپس سیکھے ہم نے پھر اس کے بعد کلرنگ سیکھی پینٹنگ کلر سے کلر کرنا اور موم کلر سے اسکیچ کلر سے ہر طریقے سے ہم نے وہاں اس میں کلر کرنا سیکھا تھا اور یہ تجربہ میرا کافی اچھا رہا پہلے مجھے ڈرائنگ میں اتنا کچھ انٹرسٹ نہیں تھا لیکن اب جب سے میں نے ڈرائنگ سیکھی ہے مجھے کافی اچھا لگتا ہے میرا جب من کرتا ہے میں ڈرائنگ کرنے بیٹھ جاتی ہوں اور اس کا تجربہ میرا بہت زیادہ اچھا رہا